میرے خیال میں اردو زبان کا موازنہ دوسری زبانوں سے بہت سارے پہلوؤں کے ساتھ کیا جا سکتا ہے جیسے سب سے پہلے تو لسانیات یا ذخیر الفاظ کیونکہ اردو میں فارسی ترکی عربی ہندی سنسکرت پنجابی اور انگریزی وغیرہ سے بہت سارے الفاظ اخذ کیے گئے ہیں لیے گئے ہیں اور ان کی ساخت اور ان کی لسانیات جو ہے وہ بھی انہیں زبانوں سے میل کھاتی ہے اسپیشلی خاص کر کے ہندی اور سنسکرت سے جو پہلو اردو کے ملتے ہیں وہ بہت زیادہ اہم ہیں اور قابل توجہ ہیں ادائیگی ادائیگی کے لحاظ سے اردو زبان کا جو بیک گراؤنڈ ملتا ہے وہ فارسی اور عربی زبان سے ملتا ہے تلفظ بھی اسی کی طرح ہے اور رسم الخط جو کہ نستعلیق ہے فنکارانہ ہے ہندوستان میں جو تقریباً زبانیں ہیں وہ بہت زیادہ پیچیدہ رسم الخط نہیں رکھتی ہیں چائنیز جو زبانیں ہیں ان کی رسم الخط بہت زیادہ ہے لیکن اردو کا بہت فنکارانہ لیکن نستعلیق ہے انگریزی کا بہت سادہ ہے اس طرح ہم اس کو اس کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں